میں نے ڈرائنگ بچپن سے ہی شروع کی تھی شروعات میں اسکول کے آرٹس کلاس میں مجھے ڈرائنگ میں دلچسپی دلائی اس وقت مجھے رنگوں اور شیپ سے کھیلنے میں بہت مزہ آتا تھا جو میری کریٹیوٹی کو بڑھانے کا ایک شاندار ذریعہ تھا میری ڈرائنگ میں دلچسپی کا پہلا ذریعہ میرے آس پاس کی چیزوں سے جڑا ہوا تھا جیسے کہ قدرت کی خوبصورتی جانوروں نے مجھے بہت انسپائر کیا تھا جنہیں میں اپنی ڈرائنگ میں دکھاتا تھا اس کے لیے علاوہ کارٹون اور جانور نے بھی مجھے بہت انسپائر کیا ہے جو کہ مجھے بہت پسند تھے جن سے مجھے ڈرائنگ میں اور بھی رو دلچسپی آئی میرا پسندیدہ فنکار تو کئی ہیں لیکن اگر مجھے ایک ہی کو چننا پڑے تو میں وینسی کو پسند کرتا ہوں ان کی کریٹیوٹی کو ایکسپلور کرنے کا مجھے بہت دلچسپی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اپنے ڈرائنگ کی شروعات سمپل اسکیچ سے کی تھی پھر دھیرے دھیرے میں نے ٹیکنیکیوس اور اسٹائل کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہر نئے سبجوک سبجیکٹ یا کانسپٹ کو سمجھنے اور اس کی اپنی ڈرائنگ میں ڈھالنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا